अध्यात्मीक शांततेची गरज आमकां सगळ्यांक आसा म्हाका हालीच अध्यात्मीक गुरू म्हणून लाबिल्ले म्हणजे मेघन गांवकर ही बायल आसा आनी तिणी म्हाका एक गुरूच्या समान योग्य मार्ग दाखयल्लो आसा आनी हांव तिचे कडल्यान काहीशें धडे घेवन अध्यात्मीक चिंतन करपाक सुरवात केल्ली आसा त्या खातीर तेंकां हांव देव बरो करूं म्हणटा